میرے پسندیدہ اداکار ویسے تو شاہ رخ خان کو کہا جا سکتا ہے اور اداکاراؤں میں میں ایشوریہ رائے بچن کا نام لوں گا شاہ رخ خان اور ایشوریہ رائے دونوں ہی ہندوستانی فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ مانے جانے والے اداکار ہیں شاہ رخ خان نے اپنے کردار کی ایک وسیع رینج کو پیش کرنے میں مہارت حاصل کر رکھی ہے جبکہ ایشوریہ رائے بچن ان کی خوبصورتی اور اداکاری کی مہارت ان کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے شاہ رخ خان کی کچھ مشہور فلموں میں دل والی دلہنیا لے جائیں گے کبھی خوشی کبھی غم چینئی ایکسپریس اور حال ہی میں ریلیز ہوئی پٹھان اور جوان ایک ریکارڈ بریکنگ لینڈ ماک ٹچ کر رہی ہیں انہوں نے رومانس رومانوی لیڈ سے لے کر ایکشن ہیرو تک کی مختلف قسم کی کردار ادا کی ہیں اور اپنی پرفارمنس کے لیے بہت سارے فلم فیئر اور نیشنل ایوارڈس اپنے نام کر رکھے ہیں ویسے ہی ایشوریہ رائے بچن کو ہم دل دے چکے صنم دیوداس جودھا اکبر جیسی کئی فلموں میں انہیں انہوں نے اپنا کردار کو بخوبی نبھایا ہے پیچچیدہ جذبات کو پہنچانے کا ان کی صلاحیت انہیں فلم انڈسٹری اسی فلم انڈسٹری نے انہیں سراہا ہے اور اس نے اپنی پرفارمنس کی لیے بھی کئی فلم فیئر اور نیشنل اوارڈس جیت چکی ہیں